हा असां घर में भाॼियूं पो यानि पोखींदा आहियूं जीअं त पालक आहे टमाटा आहिनि मैथी आहे मिर्च आहिनि ऐं असां उहे उॻाईंदा आहियूं उहे असांखे भाॼियूं ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि छाकाणि त उहे केमिकल बिना ई हूंदियूं आहिनि ऐं सुठियूं स्वादु हूंदियूं आहिनि ऐं सुठो घर जो असां पाणी ॾींदा आहियूं जंहिंसां असांखे पोष्टिक खादो मिलंदो आहे ऐं ॿियो बाक़ी असांखे छा खपे